جی جی آپ کون اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی بن جائے گی بالکل کب چاہیے آپ کو کتنا آڈر چاہیے بتائیے بالکل بالکل تیار کر دیں گے سر ابھی آپ ہیں کہاں اچھا اچھا اچھا ہاں ہو جاتی ہے اتنی دور تو ہم کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے

اس میں ٹائم سر تو ٹائم تو اس میں مطلب لگ سکتا پانچ سے چھ گھنٹے جی سر تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم مطلب تین سے چار گھنٹے میں تیار کروا دیں گے بجٹ سر اب ہم آپ کو کیا بتائیں دس ہزار تک آ جائے گا تقریباً اچھا اچھا نہیں نہیں سر آپ اس سے بے خوف رہیے اس سے آپ بے خوف رہیے وہ سب چیزیں ہماری ہیں ٹھیک ہے آپ بس آپ کو ہم دے دیں گے آپ مزہ آ جائے گا آپ کو جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تھینک